मां ग़ुलनि जो ऐं भाॼियुनि जा पौधा लॻाइणु चाहींदमि छो त ग़ुल त बस ग़ुल जीअं खिलंदा आहिनि हुननि खे ॾिसी करे ई हिक अजब सी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे पंहिंजे अंदरि ऐं भाॼियूं इन करे जीअं त ताज़ियूं भाॼी पंहिंजे ई घर में जंहिं महिल खपनि तंहिं महिल असांखे बस कढणो आहे ऐं यूज़ करणी आहे त इन करे इहे ॿ पौधा मां लॻाइण चाहींदमि